मेरे को सिर्फ एक ही धर्म आकर्षित करता है वो सनातन धर्म सनातन धर्म की व्याख्या रिग् वेदों ने अनेको पंडितों ने महापुरुषों ने कही है भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने श्रीमदभागवत गीता में कहा है कि कोई एक ऐसा धर्म है जो श्रेष्ठ है तो एक ही धर्म है वो सनातन धर्म है अन्य धर्म तो एक अनुयाई है लोगो ने धर्म तो एक ही है सनातन धर्म लोगों ने जब समय समय पर ऋषि महन ऋषि महंतो का जन्म हुआ तो उनके आधार पर उन्होंने अपने धर्म की व्याख्या करी लेकिन आज भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो भगवान श्रीराम जी ने भी कहा है कि श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है तो धर्म है तो श्रेष्ठ है तो क्या है सनातन धर्म है वाल्मीकि जी जब रामायण की रचना की तो उस समय उन्होंने भी कहा कोई श धर्म है तो श्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म सनातन धर्म की कोई परिभाषा नहीं है वह अनन्य असंख्य है आप कोई भी कहीं पढ़ लो कुछ दिक्कत नहीं है अन्य धर्मों से हम कौन से त्यौहार हैं जो मनाते हैं तो वो आजीविका के साधन के माध्यम समय समय पर त्यौहार तो आते रहते हैं जैसे क्रिस्चन समाज में पच्चीस दिसम्बर को क्रिसमस आता है कुछ लोग मनाते भी हैं हिन्दू समाज में जन्माष्टमी आती है बड़े भव्य से मनाते हैं